आम पयल धाकटी आसतोणा आमगे फीज पोंदरा रुपया म्होयने आल्हली आतां कितू आहा ती म्हाका खोबोर ना कितें मगे आजून भुरगीं न्हय म्हुळ्यार चोड लेसू आसतली कित्या आमगे सोगले गोवमेंट पे कोता आमगे बेसीक कितें कॉम्पिटिशन बी आहलें तितलें पे करपाचें कितें हें बी आहा जाल्यार डोनेशन बी ऑर कितें आहा जाल्यार तितलें पे कोरपाचें आमगे फीज एसाचें कांय ना एशको म्हयन्या म्हयन्या पांच हजार सात हजार बरोवपाक कांय ना